हमारे भारत में बोली जाने वाली ऐसी भाषाएं जिनका ज़्यादा प्रयोग होता है जैसे कि हमारे भारत में हिन्दी का ज़्यादा ज़्यादा बोली जाती है हिन्दी सबसे ज़्यादा और अन्य भाषाएं हैं जिनका भी प्रयोग होता है हमारे अलग अलग देशों में बोली जाती है भाषा जैसे कि हिन्दी हो गई हमारी हिन्दी मातृभाषा है वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं और अन्य भाषाएं भी हैं जिन जो बोली जाती हैं जी जैसा कि हम दूसरे देश शहर में जाते हैं उधर दूसरी भाषा का प्रयोग होता है जैसे हम महाराष्ट्र जाते हैं तो उधर महाराष्ट्री बोली जाती है हमारे अनगिनत भाषाएं हैं जो कि हमें कुछ भाषाओं का ज़्यादा ज़्यादा प्रयोग होता है जैसे हमारे यहाँ पंजाबी बोली जाती है भारत में पंजाबी भी बोलते हैं तमिल भी बोलते हैं और महाराष्ट्री भी बोलते हैं गुजराती भी बोलते हैं और हिन्दी भी बोलते हैं हिन्दी का ज़्यादा प्रयोग होता है हमारे यहाँ जी भाषाएं इतनी भाषाएं हैं जो कि हमें कभी कभी आती भी नहीं हैं भाषाएं जी पर हमें हिन्दी आती है थोड़ी पंजाबी भी बोल लेते हैं और भी भाषाएं जो हम सीखना चाहते हैं जी